ہاں دہلی کا جو خبر رساں میڈیا فیشن اسٹائل سے متعلق ہے جو وہ اس طرح سے ہے جو لوگ جو ہے اسٹائلش ڈریس ہے اور فیشن وغیرہ کا جو پروڈکٹ وغیرہ ہے اس کا ایڈوٹائز کرتے ہیں ایسے لوگوں سے جو ملتے ہیں اور اس کے بعد اس پروڈکٹ کو بات کرتے ہیں عام طور سے اس کی دو تین بڑے مارکیٹ ہے خاص طور سے دہلی میں چاندنی چوک صدر بازار جو لوگ یہاں پہ جاتے ہیں جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں اور وہ اس پہ بات کرتے ہیں اور اس کا جو ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے جو وہ فیشن اور اسٹائل جو ہے وہ اور بھی زیادہ اس کا بڑھاوا ہو اور لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ اس چیز کا جو ہے استعمال کرنے لگیں تو یہ چیزیں جو ہے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں جو اس سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کا احاطہ کرتے ہیں وہ مارکیٹ جاتے ہیں یا ایک دوسرے جو بڑے کانٹیکٹر ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے بات کر کے اس کام کو کرتے ہیں